चूरा भूजा पहिले नास्ता इसब बनबै छलियै हमसब जेना भूजबाइयो के अनलहुॅं चूरा चना दालि दलहन के जे फसल ओहिमे रंग बिरंग के चीज कानून कहै छै ओकरा भूजा भूजय वाली के पत्ता खरैर के अनलक जमा केलक फेर भूजलक तऽ रंग बिरंग के भूजा भूजै छलै अनलहुॅं हमसब बढ़िऑं से बनेलहुॅं जेनाकि एकटा झालमुरही मे बढ़िऑं से चटपट बनबै छै तहिना सब रंग के भूजा के मिलाके सब गोटे बसि के खेलहुॅं अपन नास्ता केलहुॅं आर इएह सब नास्ता पानि बनेलहुॅं मकई ओकरा बाद अहाँके

मकई के बालि ओढ़ा अहाँके चनो के ओढ़ा होइ छै ओहोसब होइ छलै जब नया होइ छलै चना ओढ़ा के खेलहुॅं आर नमकीन इसब नास्ता टाइप बनेलहुॅं आर सब रंग के नास्ता सब गोटे बसि के आराम आराम सॅं खेलहुॅं चारि पाँच बजे के टाइम मे इसब नास्ता होइ छलै